हेल' औ मावो ओमफ्राय नोङो माबा औ आंनावथ' मेरला रोखोमनि दङ ओमफ्राय नोङो माबायदि स्थाइलनि नांगौ जेन'बा जेन'बा नोंनो माबायदिखौ नांगौ फसंनानै दोनग्रा एबा आलायनानै दोनग्रा बेफोरो बुस्थुखौ नायनानै दामफोरा जागोन आरो नों आंनियाव नायफैबानो जाबाय आङो नोंनो दामखौ नायफैबा खिन्थानानै होसिगोन

औ दे मोनगोन दे नोङो फैनानैहाय आंनावहाय नायफैनो हागोन ओमफ्रायो फैनानै नायफैयोबा नोङो अबेखौ फसायो दामाथ' दिजेन बाय दिजेन आलादा आलादा नालाय फैनानै नायफैदो ओमफ्रायो फैनानै नायफैबा माबादो आङो नोंनो दामखौ खिन्थानायसै आमफ्रायो नोङो गोसो बायदि फसायनानै लानो हागोन आरो आंनावथ' गोबां दिजेननि दङ नालाय ओरैनो अवालावहाय फसंनानै दोनग्रा ओरैनो बारेनदा साइदावबो आलायनानै साजायग्रा आरो थेबोलावबो दोनग्रा बेबायदिनो आरांगा साफ्राव दोनग्रा गोबां रोखोमनि दङ नालाय आंनियावहाय नों बेफोरखौ नायनानै गावनि गोसो बायदि फसायनानै लानो हागोन आरो

औ जुदि नों फैनानै नायफैदो ओमफ्रायो नायफैनानैहाय नों बबेखौ फसायो गावबागाव बे माबानि सायाव जासिगोन आरो दामा इसे आलादा आलादा नालाय जेन'बा अवालाव साजायग्राया आलादा आलायनानै दोनग्राया आलादा बेबायदि नालाय बिदिनो जागोन आरो दामफ्रा एखे एखे

औ औ दे फैदो दे होनबा आंखौ लोगो लाफैनो हागोन दे होनबालाय दे